सबसे पहले जब मेने फस्ट टाइम जब खाना बनाया था तो मैंने मूँग की दा खड़े मूँग की दाल बनाई थी जिसे मैंने ऐसे ही बना दी थी उसमें कुछ मसाले मसाले कुछ भी कुछ तो डाल दिए थे कुछ भी मतलब उसे डाल दिया था वह सब्जी इतना वह दाल इतनी बेकार बनी थी कि जो कच्ची दाल ही थी वह उसे मुझे उसे मुझे फेंकना पड़ा फिर डबल से मुहे मुझे फिर किसी ने बताया कि इसको ऐसा बनाना है फिर मैंने उसको समझा फिर उसके बाद मैंने धीरे से फिर उसके अंदर खड़े मूँग फिर डबल से बनाए पहली बार में अच्छे नहीं बने पहली बार तो मैंने देखा घर वाले ने खाए नहीं कुछ पहली बार में तो घर वाले खाए नहीं और उसको मैं फेंकना पड़ा उसे फेंकना से मुझे एक सीख मिली है कि कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए कभी भी अपन को जितना लगे पहले आप जिसके बारे में आपको नालेज ना हो वह कोशिश कभी न करें पहले जिस चीज़ के बारे में नालेज हो वह जरूर करें आप पहले अप उस चीज़ को पूछों समझो समझो फिर उसके बाद करो उससे अच्छा होता है कि आपको क्या आगे आगे के लिए बहुत अच्छा रहता है यह चीज़ें इसलिए आप कभी भी कोई नई चीज़ करें तो पहले आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझे विचारें उसके बाद नई चीज आप ट्राई करें ऐसे बिना समझे समझ सोच समझ के कभी नहीं करना उससे अपना ही नुकसान होता है इसलिए यह मुझे सीख मिली थी कि उस दिन मेरा नुकसान हुआ था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था अन्न का अपमान कभी नहीं होना चहिए और घर वालों को भी अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैं तो मानता हूँ कि पहले कोई भी चीज़ करो तो पहले अनुभव पूरा लो आप उसके बाद तय करो आप इसलिए थैंक यू